कैंटीनमे कथी सब बनयले छियै कथी सब बनयले छियै से बोलिऔ ने आयँ कथी सब बनयले छियै केहन छै आयँ केना दय छी की केना हँ आ नस नस नस्तामे की सब छियै बनयले केना दय छियै केना की समोसा केना दय छियै समोसा केना दय छियै हँ आ लिट्टी हँ अँ आरो आर खानामे कथी छियै बेनयले हँ अच्छा केना केना प्लेट दय छियै हँ आ दालि चावल केना दय छियै प्लेट अच्छा हँ जादा बोलैत छियै

बहुत महँगा बतबैत छियै सभे चीजके रेट तऽ केना खाउ बोलो हँ हँ

तैयो बहुत महँगा बतबैत छियै केना लेबे तऽ महँगा बतबैत छियै तऽ

आरो आटा चावल केना दय छियै